औ सुखे नैलै दुबलि बारियावनो दंलाबायो एबार देग्लाय माइ फोनाया बोरै जादोंब्रा नोंथांना बेदिनोथ'लै दिगदार जाबायना आंबा हनै मिसिन लायब्रबनानै मिसिनजोंसो दै सैरलागासिनोमोन माथो बेबो दसे दसेनो रानलाबाय थायो अखाबो गैया माबो गैया सान्दुङाबो जि बारा आं डिपार्टमेन्टाव लायदोंमोनलै एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टाव गैया बांद्राय मोनबोयासै बस्तुयाथ' एभेलेबल नंगौ ना नङा आंथ' बेखौथ' मोनथिला आहा जिखुनु बस्थासे मोनबोबाय बेनो थोबायलै बाराबो नांला देग्लाय अखाबो गैया माबो गैया आं रनजितखौसो लाबोदों औ माइमाखौ नोङो इसे बाजारावसो खबर लानांसिगोन नोङो बे तिनालि बाजाराव ओम जानोबा आंथ' देग्लाय सात बिघासोल' गायनो सानदोंमोन ओमफाय माखासेखौथ' आं आदिसो होखाबाय आं दा बे बस्थासे माइ जोलैजोंलाय बेसेबां गायनो हानो दस पन्द्र बिघा ओमफाय माखासेखौ आदि होजोबनोसै औलै दिगदारथार मिसिनजोंबो हनै जायाब्रा दैयानो थानो नागिरा उरायलाजोबोसो खोथियाफोराथ' ओरैलै दाखालिसो फोदोंना दाबो रज'वाखै दे होमबा दा बेलासिआव इसे खबर लाफिनलायनोसै औ दे दे औ दे